جب ہم چھوٹے تھے تو میرے گاؤں میں پانی کی کمی نہیں ہوتی تھی ابھی بھی ماشاء اللہ سے پانی کی کمی نہیں ہے اور ہمارے پریوار میں بھی کسی کو پانی کمی نہیں ہے پانی کمی نہیں ہوتی ہے اور ہمارے جتنے گاؤں میں ہیں جتنے بھی رہتے ہیں جتنے لوگ وہ سب کی پانی کمی نہیں ہوتی ہے ماشاء اللہ سے ہم لوگ بہت خوش حال زندگی جی رہے ہیں ماشاء اللہ سے جہاں پانی کمی ہوتی ہے وہاں وہ سب کو پتہ چلتا ہے کہ پانی کی کیا اہمیت ہے جیسے کہ میں ایک بار میں اپنے گاؤں سے دوسرے شہر گیا تھا تو ہم وہاں پانی کی بہت قلت ہوتی تھی وہاں پہ ہم لوگ جا کے بہت دور سے پانی لانا پڑتا تھا ہمیں ہمیں اپنا دھیان رکھتے رہنا چاہیے کہ ہمیں پانی کی کتنی ضرورت ہے اور آنے والے سمے میں کتنی آوشیکتا ہو سکتی ہے پانی کی یہ ہم سب کو معلوم رہنا چاہیے اور اور بھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے اور جتنے بھی اور اس زمانے کے انوسار میں پانی آنے والے سمے میں پانی کی بہت ہی قلت ہوگی جیسے جیسے جنسنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے پانی کی کمی ہوتی جائے گی اور پانی کمی سے گاچھ نہیں ہوگا پودا نہیں ہوگا ہم لوگ جیوت نہیں رہ سکتے ہیں اور جانور مر سکتے ہیں پکچھی مر سکتے ہیں اسی لیے پانی کی آوشیکتا اس دنیا میں بہت ہی زیادہ ہے ہم سب کو پانی کی آوشیکتا پانی کو بچت کرنے چاہیے ہم ہم سب کو جتنا پانی کی آوشیکتا ہو اتنا ہی یوز کرنا چاہیے اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے باقی پانی کو بچا کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم کو آنے والے سمے میں یہ پانی ہمیں آو شیکتا دے اور ہماری سرکچھا کرے اور ہم سب جیوت رہ سکے ماشاء اللہ سے ہم لوگ جتنے بھی ہیں ہم لوگ اچھے سے پانی یوز کرتے ہیں اچھے سے سب چیز کرتے ہیں اور پانی ہم سب کے لیے جیوت رہنے کی بولتے ہیں جل ہی سب کا جیون ہے اس لیے ہمیں پانی کی آوشیکتا بہت پڑنی پڑتی ہے اور پڑتا آ رہا ہے اور پڑے گا بھی انشاء اللہ